बलिउड टलिउडा भारताव जेरावबो फैसानि दाहारखौ गोहोम खोख्लैदों नंगौ बियो सैथो माखासे सावथुन आखुफोर जायखौ नोंथाङा बिसोरनि गस्ला गाननाय स्टाइल नि थाखाय मोजां मोनो बिसोरो बबे होननानै बुङोब्ला जोङो सोनोम थेरि खोसोम खौ बुंनांगोन आरो पुसफा साउथ इण्डिया नि मुभि फिल्म खौ बुंनांगोन आरो एखे रोखोमनि गस्ला सोरजिनो नाजाखांनाय बियो नंगौ जेरै सोनोम थेरि खोसोमाव बिथाङा मोनसे गोदान रोखोमनि गस्ला गाननायजों बियो गावखौ दिन्थिफुंनाय बेवहाय जोङो मोजां मोननानै बेखौ नाजादों आरो बिदिनो सालमान खाननि बदिगार्द फिल्म खौबो नुनानै बहाय बेनि गान्नाय गस्लाफोरखौ

बेबायदि एखे गस्लाखौ जोङो गान्नो नाजादों बै गस्ला सार्ट बदि जों एसे गोरोबनाय आरो स्परटिं गस्लाखौ बदि जों इसे नांजाबनाय बदि दिन्थिनाय बेखौहाय जोङो खालामदों